जी हम अमन कुमार चौधरी अहाँ सबके बीच पढ़ाइ लिखाइके मामलेमे कुछ कहै चाहै छी जेनाकि हमर जिला भेल पूर्णिया जिला तऽ यहाँ जे छै बहुत सारा जे छै इसकुल कॉलेज छै हरेक बोर्ड के जेनाकी भए गेल अहाँके बिहार बोर्ड स्टेट बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड आओर आओर भी जे होइ छै आइ सी एस सी बोर्ड धीरे धीरे जे छै ढ़ेरी तरहके जे छै अथी खोलल गेल छै तऽ सबमे सब तरहक पढ़ाइ होइ छै आओर सबके जे छै पढ़ाइ खूब अच्छा तकनीक छै हमर अहाँ हम जेना भी सरकारी इसकुल या सरकारी इसकुलमे उतना फैसिलिटी नहि दै छै जेतना लोग प्राइवेटके फैसिलिटी दै छै तऽ लोग जे छै प्राइवेटके तरफ जादा भागैला चाहै छै की हमर बच्चा जादा चीज जानतै जादा तकनीकमे आगु बढ़तै तऽ कोइ भी जे छै आजकल जे छै तकनीकके हिसाबसँ ही अपना बच्चाके जे छै आगू बढ़ाबैला चाहै छै जकरो जे क्षेत्रमे लगाव छै उ क्षेत्रमे अपना तरक्की करैला लेलो जाइ छै धीरे धीरे बहुत चीजके अविष्कार होलै अगर अहाँ हमरा बीच जे छै अगर ई सब माध्यम नहि रहतियै तऽ अभी नया नया चीजके अविष्कार होइमे बहुत दिक्कत होतियै लोग कुछ चीज जानै छै तब सब ओकरा बारेमे जे छै लोकके जानैके इच्छा करै छै रूचि बढ़ै छै तऽ ओकरा प्रति जे छै खोज करै छै तऽ ई सब जे छै खोज करीके जे छै अपन देशके तरक्की करै छै अपन अपन समयके बचाबै लेल ई नया नया चीजके आविष्कार करै छै जेना कि अभी हमरा अपनेके बीचमे जे छै बहुत तरह जेहन जरुरी जे चीजके जरुरी छै उ चीजके जरुरी लागि जे छै ऍप बनै छै बहुत चीज एहन बनै छै जेकी आदमीके जे छै कामके आसान करि दै जेतना कम देरमे आदमी अपन काम खतम करीके नया काममे जायला चाहै छै आदमीके रूचि बढ़ि रहल छै धीरे धीरे तऽ जेना जेना आवश्यकता बढ़ि रहल छै ओइ हिसाबसँ अथी करै छै तऽ ई सब जे छै इसकुले कॉलेज के माधयमसँ होइ छै अगर इसकुल कॉलेज नहि रहल तऽ बच्चा जे छै बिगड़ी जाइ छै ई होइ छै उ होइ छै मगर जे छै एक अच्छा इसकुल कॉलेज के जे यऽ पढ़ाइ लिखाइ जे जेना होइ छै तऽ उ बड़ी अच्छा लागै छै अगर कोइ इसकुलके तरफसँ कोइ बच्चा बेहतरीन करै छै तऽ उ सब चीज देखी कऽ बहुत खुशी मिलै छै जेनाकी हमर अहाँके बीचमे हमर पूर्णिया जिलासँ भी विद्या विहार रेसिडेन्टल इसकुलके एक छात्र रहै शुभम कुमार उ विश्वमे प्रथम स्थान अनलकै यू पी एस सी मे ई सब देखि बहुत तरक्की महसूस होइ छै की हमर देश हमर जिला बहुत आगू जा रहल यऽ